जि'यां में तुसें'गी दस्सना के अपनी पंज डिस्ट्रिक दे नां सनान्ना पैह्ला साढ़ा आई गेआ अपना उधमपुर भी आई गेआ डोडा फ्ही आया रामबन फ्ही आया कठुआ साम्बा